डुग्गर प्रदेश इक रीति रिवाजें दा देश ऐ जित्थै बक्ख बक्ख चाल्ली दे रीति रिवाज जेह्डे़ न ओह् मनाए जंदे न जेकर गल्ल करिए अस ब्याहें शादियें च उत्थै बी जेह्डे़ न रीति रिवाज जेह्ड़े हैन जियां अस आखने आं कि जिसलै व्याह् जुड़दा गै ब्याह जुड़ने दे कन्ना गै सत्त अठ्ठ दिन पैह्लें जेह्डे़ सगन जेह्ड़े न ओह् लैते जंदे न ते ब्याह दी जेह्ड़ी ऐ शुरुआत जेह्ड़ी ऐ होंदी ऐ गीतें रांहे गीत रखाए जंदे न ते ओह्दे बाद सगन दे बाद पूरे सत्त अट्ठ दिन जि'यां अस कि पैह्लें सगन लैते जंदे न सत्त अट्ठ दिन पैह्लें जेह्ड़े गीत जेह्डे़ न ओह् चलदे रौंह्दे न ओह्दे बाद जिसलै बारी औंदीं ऐ चाहे ओह् कुड़ी दा ब्याह् ऐ जां मुड़े दा ब्याह् कुड़ी दा ब्याह् होवै ते उत्थै गाए जंदे न कुड़ी दे ब्याह् च सुहाग गाए जंदे न ते मुड़े दे ब्याह् होऐ ते उत्थै घोड़ियां गाई जंदियां न एह् जेह्ड़े रीति रिवाज जेह्ड़े न एह् बड़े जैदा जेह्डे़ न प्रचलित न एह्दे कन्नै गै ऐसा ऐ कि जेह्ड़ा डुग्गर प्रदेश ऐ इत्थै बक्ख बक्ख चाल्ली दे जेह्डे़ न अस मानता रक्खने आं अपनी देवी देवताएं च और उं'दे स्थान जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़ा कि ओह् बने दे न और समें समें पर उं'दी जेहड़ी ऐ उत्थै मेले लगदे न जि'यां अस में गल्ल करां कि बावा जित्तो जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ा इक सारी कोम जेह्ड़ी ऐ चाहे ओह् हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई सारे जेह्डे़ न उस थ्हारै उप्पर मत्था जाई टेकदे न ओह् साढ़े इक जम्मू दे बडे़ गै मान जोग जेह्डे़ जिसी अस इक बड़ा जैदा मन्नने आं ओह् इक इत्थूं दे श्हीद जेह्डे़ न होए न जि'नें अन्याय दे खिलाफ जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी ऐ अपनी जंग जेह्ड़ी ऐ ओह् जारी रक्खी और ओह्दे थमां जेह्ड़ा कि ओह् झुके नेईं ऐ उ'नें जेह्ड़ी समंत जेह्ड़ी ओह् ही शक्ति ओह्दे अग्गें ओह् नेईं झुके ते उ'नें अपने जेह्डे़ न बलिदान जेह्ड़ा ऐ ओह् देई दित्ता इ'यां गै जेकर अस गल्ल करचै कि उं'दी जेह्ड़ी जेह्ड़ी पूरी मैहमा जेह्ड़ी एह् अस कारकें राहें जेह्ड़ी ऐ अस सुनने आं इ'यां गै इत्थै कारकें दी जेह्ड़ी ओह् बड़ी गै प्रचलित न जि'यां अस आखने कि बैश्णो माता जेह्ड़ी साढ़ी इत्थै ऐ ओह्दी जिसलै पूजा होंदी ऐ जेह्डे़ नराते जेह्ड़े औंदे न चाहे ओह् सोहै आह्ले नराते न चाहे ओह् स्याले आह्ले नराते न उं'दे बिच बी इक बडी जैदा जेह्ड़ी अस चीज जेह्ड़ी दिक्खने आं ओह् सत्त दिन जम्मू च इक इ'यां मेला चाल्ली कि जेह्ड़ा लग्गेआ रौंहदा ऐ और अश्ठमी ते नौमीं आह्ले दिन जेह्डे़ लोक जेह्डे़ न जिसलै ओह्दी शाखा जेह्ड़ी राही दी होंदी ऐ माता दे रुप च ते उसी परवांह्दे न परवाह्ने दे बाद जेह्ड़ी ऐ जि'यां कि कंजकां दित्तियां जंदियां न और जेह्ड़िया निक्कियां जेह्ड़ियां कुड़ियां जेह्डियां न जेह्ड़ियां निक्की सारी बच्चियां न उ'नें गी माता दे रुप च जेह्ड़ा ऐ पुज्जेआ जंदा ऐ और इत्थूं दे एह् आह्ले जेह्डे़ में आक्खङ रीति रिवाज जेह्डे़ न ओह् बडे़ गै जैदा प्रचलित न तुसें गी जगह् जगह् उप्पर बक्ख बक्ख चाल्ली दे जेह्डे़ ओह् न एह् चीजां जेह्ड़ियां तुसें गी दिक्खने गी लभगन